ہیلو السّلام علیکم گڈ مارننگ آپ طلعت ایجنسی سے بات کر رہی ہیں میں نے آپ کو اِس لیے کال کری ہے کیونکہ میرے اسکول کی چُھٹیاں ہونے والی ہیں تو میں سوچ رہی تھی گھومنے جانے کے لیے تو کیا مجھے رینٹ پر کچھ دِنوں کے لیے کار مل سکتی ہے آپ ہے پاس جی میں لداخ کے لیے جانے کا سوچ رہی تھی اچھا ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کون کون سی کار ہے مطلب ایولیول ہوں گی جیسے تھار وغیرہ سپرا وغیرہ اِن میں سے جی ویسے تو مجھے چھ لوگوں کے لیے چاہیے کیونکہ ہم چھ دوست لوگ جا رہے ہیں تو اُس کے لیے اگر مجھے تھار مِل جاتی تو جی مجھے ایک جنوری کے لیے چاہیے تو اُس کا پرائز کتنا ہوگا مطلب جانے کا وغیرہ جو بھی ہوتا ہے جی تو آپ زیادہ بتا رہی ہیں چھ ہزار روپیے پر پرسن کے حساب سے آپ تھوڑا کم کر لیجیے ٹھیک ہے تو آپ کر دیجیے گا اے ایک جنوری کو جانا ہے مجھے آپ صُبح دس بجے قریب ایک جنوری کو بھیج دیجیے گا کار ٹھیک ہے شُکریہ جی شُکریہ